हेलौ

औ आथ्सा

औ थांनायाथ' जेन'बा नोङो ट्रेनजोंबो थांनो हाबाय ट्रैनजों थाङोबा नोङो माबायाव मा होनो कामाख्या स्टेसनावबो ओंखारनो हाबाय आरो नङाबा दायरेक गुवाहाटीयावबो ओंखारहैनो हाबाय बासजोंबो थांनो हायो बै आजिखालिथ' बासआ जोबनो गैला बासजों थाङोबा एकसुयेलि नैबे मा होनो जालुकबारियाव ओंखारनांगौ जानानै फैगोन आरो दानिया सिङाव हाबलाना बासआ ओरै माबाथिंसो थाङो आइ पीडीएस माबाजोंसो बे ओमफ्राय लख्राजोंसो हाबो गारियानो दा बासआ जालुकबारियाव ओंखारदो थेम्फुफोर हमदो माबा कामाख्या मन्दिराव थांनाय बै लामाथिं बिदिनो दस बिस थाखासो लानो हागौ जालुकबारिनिफ्राय ओमफ्राय हजों

औ मोजां जादों दे आमफ्राय हजों गेट मोनहैबाथाय बे गोजौसिम लाङो लांनाया माबा खार हाबो एसे गोजौसिम खारजों औ खारजों मानि थ्रिसथाखा गोजौसिम लांगोन आरो ओमफ्राय हजोंहाय जायगा फिदिंग्रा दंखाबावो फानदाफोर बिसोरनो एसे थायसे थायनै होबानो बिसोर देखायजोबगोन आरो औ औ दे दे